جی ہاں فام یا گھر میں کام کرتے ہوئے خود کو تفریح فراہم کرنے کے لیے دیہی علاقوں کے لوگ مختلف طریقوں سے اپناتے ہیں سب سے عام طریقہ لوک گیت گانا ہے جب عورتیں کھیت میں فصل کاٹ رہی ہوتی ہیں یا مرد زمین جوت رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر ایک ساتھ مل کر گیت گاتے ہیں ان گیتوں میں دیہی زندگی کی جھلک فصلوں کی امید محبت مذہبی عقیدت یا موسمی تبدیلیوں کا ذکر ہوتا ہے گھر میں کام کرنے والی خواتین بھی چولہے پر کھانا پکاتے ہوئے یا کپڑے دھوتے ہوئے آہنگ کے ساتھ گیت گاتی ہیں بعض اوقات وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ہنسی مذاق بھی کرتی ہیں جو ماحول کو خوشگوار بناتا ہے آج کل بہت لوگ موبائل فون پر موسیقی سن کر بھی کام کرتے ہیں مگر روایتی لوک گیت آج بھی دیہی ثقافت کا اہم حصہ ہیں جو کام کو بوجھ بننے کے بجائے خوشی میں بدل دیتے ہیں